हेलो सर नमस्कार जी जी हम कहीं दूसरे जगह से आए हैं मछली आपके पास है कौन सी मछली है आपके पास रोहू रूपचन्द है औ कतला नहीं है जी तो बोले जो ये लोकल है या चलानी है स्वाद इसका कैसा है औ बंगाली है क्या रेट है इस सब का तब औ औ एक केजी का पाँच सौ रुपया और इ यारे रूपचन्द वगैरह का क्या रेट चल रहा है अभी औ ढाई सौ का किलो चल रहा है जी कुछ लेकिन ज़्यादा है हम लोग तीन है तो हम भिजिट के लिए अगर कहीं दूर से आए हैं तो वही पूछ रहे हैं आपको जी लेकिन उत स्वाद भी न होना चाहिए जी मान के चलिए बंगाल से आंध्रा से जो मछली आता है वो तो अब मान के चलिए कि वह सब उसका जो स्वाद है तो वह जैसे लोकल मछली होता है पोखरी का हो चाहे नदी का मछली हो इसका स्वाद और जी जी लेकिन कुछ तो उसमें बर्फ वाला में और ज़िंदा में कुछ तो अंतर है सर हाँ महँगी मिलती है वो हम समझ रहें हैं विजिट में हम आपके यहाँ इसीलिए न आए हैं सर जी जी किसका क्या रेट है नहीं है जी ह र रोहू रोहू भी आपके पास है क्या उसका क्या प्राइस है और उनका दो सौ रुपये किलो है और कतला क कतला कतला का क्या रेट है औ डेढ़ सौ का है नहीं सर भिजिट में आए हैं तो देख लेते हैं लेना तो है ही है बेचने के लिए भी ले सकते हैं अपने लिए भी ले सकते हैं वही रेट आपसे पूछ रहे हैं क्या है किसका क्या है स्वाद स्वाद सबका अलग अलग होता है जी जी ठीक है देख लेते हैं जैसा जो होगा देख लेंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम बताएँगे हम ठीक है